हैलो महाराज जी केह् हाल चाल महाराज अस बी खरे तुस सनाओ कदूं आए डिप्टी दा राती पुज्जेआ यरो इत्थै गड्डी नि थोई पैह्ले ट्रेना पर बैठेआ ते ट्रेन बी मिस होई गेई इक फ्ही दुई ट्रैना बैठेआ ओह् बी थोह्ड़ी अद्धा घैंटा लेट पुज्जी जम्मू फ्ही उत्थोआं टैम्पू च बैठेआ राती साड्डे नौ बजे पुज्जेआ हां अच्छा अच्छ हां मै बी छुट्टी आया जाकत टब्बर मगर लग्गी गेआ असें घूमने जाना घूमने जाना हां हां मेरी आह्ली बी आक्खा दी असें पत्नीटाप चलने आं घूमने ई हां चलो नेईं तां किट्ठे चलने आं गड्डी लेइयै ते दवैं टब्बर लेई चलने आं तुस बी लेई चलो अपने आ'ऊं बी लेई चलना अपने आह्ला हां ते फ्ही कल हून ते चलो चार बज्जी गे न बड्डे पैह्र निकलने आं समान समुन करी लैने पैक

निकलने आं छे सत्त बजे हारा इ'यां बड़ा सवेल्ला निकलेआ होऐ बंदा ते तौला पुज्जी जंदा थोह्ड़ा दस जारां बजे पुज्जी जाना टब्बर ऐ ओह् थोह्ड़ी मन्नदा उ'न्नै आखना रातीं रुकना उत्थै महाराज स्टे करना दुए दिन आह्गे चलो पंज छे दिन न दा'ऊं दिन लाई आन्ने आं केह् करना घर बी हां उत्थै कमरे कुमरे थ्होई जन्दे न सुनेआ मैं उत्थै हट पता नि केह् बने दे होंदे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छाा फ्ही ते कोई टैंशन नि ऐ तुस उ'यां पैह्ले सनाई लैएओ नि अस आवा ने अस कि इल्लै तुसें पता छुट्टियां छुट्टियां चला दियां इसलै हां छुट्टियें तुसें पता बुक होंदे पैह्ले जगह हां ते फ्ही करो समान समुन पैक करने आं ते चलो दिक्खने आं सवेरै फ्ही हां रोड रुड़ खुल्ले दा जां पैह्ले अहें बंद हा खबरै केह् अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा गड्डी आ'ऊं अपनी फार्चूनर लेई चलां जां तुस लेई जाह्गे अपनी आह्ली बलैरो बलैरो अच्छा अच्छा नेईं फार्चूनर इ'यां बड़ा तेल बड़ा खंदी इल्लै तुसें पता ऐ